हैलो प्रणाम प्रणाम कौन बोल रहे हैं हाँ हाँ बोलिए क्या काम है बोलिए हाँ हाँ वह पकड़ाया है सौ सौ हम पकड़े हैं अरे यह लोग पी रहा था बैठ कर चरस वरस गोंग टोन क्या होता है वह हम तो गांजा पांजा पी रहा था यह लोग हम हम देखे तो पकड़े हैं आप आप सब मदद करिएगा तो वही तो बेगूसराय का पूरा हम नव चेक हम बदमाशी का नामो निशान मिटा देंगे समझे देखिए आप सब सपोर्ट करिए हम बड़ा से बड़ा अपराधी को पकड़ पकड़ेंगे समझे आप सबका अगर सपोर्ट रहा तो हम बहुत आगे और जा सकते हैं बेगूसराय में कहे ना बहुत सुने हैं बहुत क्राइम होता है इसलिए हम को यहाँ भेजा गया है और मेरा हिस्ट हिस्ट्री उल्टा कर देख लीजिएगा हम जिस भी एरिया में गए हैं वहाँ शांत हो गया है सब चीज़ वह तो आना जाना लगा रहता है पर आप लोग मद आप लोग सुने हैं दो तीन गो बेगूसराय में बहुत अथी करता है उसका लोकेसन नहीं दे सकते हैं अच्छा उधर आपके इधर कोई मतलब दारु शराब यह सब कुछ बे कोई बेच करता है तो लइन दीजिए ना हो लइन दीजिए ना आप हाँ लइन दीजिए हमको हमको जितना जल्दी आप आप नहीं चाहते आपका बेगूसराय सुंदर बने

वन मदद करें आपके वजह से ही ना में मेरा नाम है आप रा मदद करिए हम जो कहिएगा वह हम आपके सेवा में हमेशा राजी रहते हैं आपके लिए तो एक सौ बारह भी हम सब शुरू कर दिए हैं हमारा टीम अत गस्ती में हमेशा रहता है हैलो हमारा टीम तो हमेशा गस्ती में रहता है आप एक सौ बारह पर कभी भी डायल कर सकते हैं हाँ हमारा टीम मतलब सभी एरिया में हम अपना गश्ती टीम दिए हैं आप जे आपको कुछ भी गलत लगे आप हमसे कॉन्टैक्ट करिए हमारे टीम से कॉन्टैक्ट करिए समझे आ आ आप लोग के आप लोग अगर मदद करते हैं तो हम सबका सबका हमारा आपका सबका विकास होगा समझे गलत चीज मतलब ख़त्म हो जाएगा हमारे बेगूसराय से